जों गामिनि दैसाफोराव दुगैनो थांबाथाय सानस्रिनो सोलोङोमोन आंनि लोगोफोरजों सानस्रि हैयोमोन आरो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा दैमायाव दुगैनो थाङोब्ला बिसोरखौ जोङो सानस्रिनो सोलोङोमोन सानसेखालि आंनि लोगोजों आंजों दैमायाव दुगैनो थांनायाव जों गोथौ दैथिंजाय थांफ्लांनानै आंनि लोगो सासेया सानस्रिनो रोङैआव आं बेखौ मदद खालामदोंमोन जों दैमायाव दुगैहैब्लाथाय सानस्रिनानै जोबोद मोजां मोनोमोन जों सानस्रिनायखौ जोंनि दैमानिफ्रायनो सानस्रिनानै सोलोंदों बेनि अनगायैबो जों जोंनि गामिनिनो फुख्रिफोराव दुगैब्लाथाय जोङो सानस्रियोमोन जोंनि आंनि लोगोफोरा खायसेया सानस्रिनो रोंगौमोन आरो खायसेया बारा सानस्रिनो रोङामोन बिसोरो सानस्रिनो रोङै लोगोफोरखौ दै गोथौआव लांनानै गब'होनाय बायदि खालामोमोन उनाव जोङो बिसोरखौ बोखांफिनोमोन जों दैमायाव दुगैहैनायाव सानस्रिनानै जोबोद रंजायोमोन